हैलो हाँ नमस्ते मैम मेरे मेरे यहाँ चोरी हुई है और बगल में भी चोरी हुई है और हम उसको देखे हैं थोड़ा या आप पता पता लगाइए कि कौन है कैसे है सामने वाला भी वही करवाया है चोरी और अरे कम से कम लाखों रुपये चले गए जेवरात चले गए कपड़ा गया सब कुछ गया वॉसिंग मशीन फ्रीज सब कुछ चोरी हो गया हम तो यहीं कोलघाट से हैं कोल पांडे के यहाँ यहीं के नहीं उस समय नहीं गए थे शादी था उसी में गए थे और वहाँ वहीं गए थे तब तक के लिए ये वह रात भर वहीं थे हम लोग शादी ब्याह का मामला जान ही रही हैं आप वहाँ पर थे और खास शादी थी और वो लोग आए अपना लेकर चले गए बगल वाले भी देखे कहीं पाइप से चढ़ कर आए कहाँ से कैसे आए हैं कुछ समझ नहीं है बहुत परेशान हैं थोड़ा सा देख लीजिए मैम

उनका भी थोड़ा मोड़ा गया है हमको लग रहा है बगल वाला ही करवाया है उसका गया नहीं है वो अपना थोड़ा मोड़ा करवाके दिखवाके और मेरा ही सारा गया है बहुत बदतमीज़ है सामने वाला नहीं नहीं चाबी नहीं दिए थे ऊपर से छत से आए हैं हम चाबी ओबी किसी को देते नहीं देते नहीं आज कल का भरोसा नहीं है किसी कब कोई करवा दे हाँ हाँ उनको यह पता था पहले से पता था कि हम तो जाने वाले हैं इसीलिए तो अब ऐसे ही गए तो वह गलती तो कर दिए लेकिन अब गलती नहीं करेंगे हम किसी से नहीं बताएँगे कहाँ आना है कहाँ जाना है

यह तो है ही है लेकिन ध्यान नहीं आया न क्या बताएँ अब तो हो गया अब इतना सारा एक बार बनवाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी एक एक सामान जुड़ा जुड़ा के रखते हैं सब लोग बताएँ हाँ मेरा रिपोर्ट दर्ज है जी जी

हाँ उस चलिए ठीक है अब मिलना तो मुश्किल है लेकिन कम स कम चोर का तो पता चल जाए कि कौन जी चल चलिए ठीक है हाँ

चलिए चलिए ठीक है अब क्या बताएँ बस बहुत परेशान हैं मेरे परिवार भी बहुत परेशान हैं क्या बताएँ यही सब यही हाँ लिख लीजिए मेरा नाम लिख लीजिए रेणु पांडे और मैं यहाँ कोलघाट में रेहती हूँ

सर मेरा पता वता अगर मिल जाएगा तुरंत प्लीज फोन करिएगा ताकि कम से कम तस्सली हो जाए कि है कौन ये मोहल्ले में दो चार बार हो चुका है अगल बगल आँ तो उसको ठीक है ठीक है एक बार आप आ ही जाइए थोड़ा देख लीजिएगा सही रहेगा ठीक है ओके मैम नमस्ते मैम